हैलो जय झूलेलाल में पूजा मां पूजा कटरा ॻाल्हायां थी

मुंहिंजो मोबाइल घुम थी वियो हुओ मां पुलिस स्टेशन में तव्हां वटि रिपोट दर्ज कराई हुई उन्हनि आई एम ई नंबर घुरियो हुयो त मां नंबर बि ॾिनो हुओ मुंहिंजे मोबाइल जो छा थियो अञा ताईं कुझु पतो न पियो आहे मां वरी बि आई हुअमि तव्हांजे हा हा मां ॾेई वेई हुअमि तव्हांजे हुते स्टाफ़ वेठा हुआ उन्हनि चयो न की भाई तव्हां तव्हांखे असां इंफॉम कंदासीं लेकिनि तव्हां त इंफ़ॉम कढी कंदा ई ना आहियो मां घणी बार घणा चकर कटे चुकी आहे ॿुधायो तव्हां मोबाइल

मां दुकानु तव्हां ई कयो हुओ रोहिणी सेक्टर पांच आहे न हुते दुकानु हा बिल विल त मांजे वटि सभु कुझु आहे मां तव्हांखे ई एम आई नंबर बि ॾिनो हुओ आई एम आई नंबर

तव्हांजो नंबर हा हा आहे मांखे मां हिन ई नंबर ते फ़ोन कंदी आहियां जॾहिं बि न त मांखे तव्हांजो स्टाफ़ ई मिलंदो आहे उहो इअं ई चवंदो आहे की असां तव्हांखे इंफ़ॉम कंदा लेकिनि अॼु घणा ॾींहं थी विया आहिनि हिन मुंहिंजे फ़ोन खे घुम थिए हा पर हाणे भई मोबाइल घुम थियो आहे असां त रिपोट त पुलिस स्टेशन में ई न दर्ज कंदासीं त मां एफ़ आई आर लिखाई हुई तव्हां वटि तंहिं खां पोइ बि तव्हां इअं ई कयव तव्हां भाई

उहो मां वरी कॾी फ़ोन कया तव्हांखे मां तव्हांखे न घबराइण जी ॻाल्हि नाहे फ़ोन घुम थी वियो आहे भाई महांगो फ़ोन अचे थो अॼुकल्ह त माण्हू पुछंदो त सही न पर मां त मां वटि एफ़ आई आर लिखी आहे कुझु बि अच्छा ठीकु आहे त वरी मां तव्हांखे हा ठीकु आहे हा जय झूले जय झूलेलाल जय झूलेलाल